हमरा पास सबसँ पहिले सैमसङ्ग गुरु रहै मतलब हम ओहिमे बस मात्र कॉलिङ्ग करै छलिए ककरो कॉल करबाक रहल या ककरोसँ बात केनाइ रहै तहने ओकर यूज ओकरा उपरान्त तऽ ओहिमे कोनो काज तऽ होइ नहि छलै फेर जखन हम हॉस्टलमे रही ओहि टाइम हॉस्टलमे हम रही हँ लेकिन जखन हम ट्वेल्थ पास कऽ गेलहुँ ओकरा बाद हम एगो एन्ड्रॉइड फोन लेलहुँ आओर ओहि एन्ड्रॉइड फोनमे थ्री जी नेटवर्क तहन चलै छलै तऽ कोनो मगर ई रहै कि पूरा दिन ओ नहि चलै छलै बहुत स्लो चलै छलै कनि रातिके ठीकठाक चलै छलै तऽ रातिके टाइमपर हम कोनो किलासके कोनो भी अइ कोनो काज रहै कोनो नॉलेजके चीज रहै तऽ ओहिमे हम सर्च करै छलिए रातिके पूरा दिन ओ बहुत स्लो चलै छलै तऽ ओहिमे ओकर कोनो यूजे नहि रहै फेर धीरे धीरे ओहिमे परि परिवर्तन अएलै बहुत परिवर्तन अएलै फेर जखन हम सेकेण्ड ईअरमे अएलहुँ तऽ कनि आओर भेल किलाससब ओहिमे कनि आओर अएलै नेटवर्क फेर लेकिन तहन नवका जिओ सिम लॉन्च भेलै तहन हम जिओ सिम किनलहुँ फोर जी नेटवर्क चलै छलै तहन फोर जी नेटवर्कमे बहुत बहुत काज भेल ओहि टाइमपर ओहिपर बहुत चीजसब भेल लेकिन तहन हमरा ऑनलाइन किलास नहि भेटै छलै तहन हम तहनो कोशिश कएलहुँ एगो दुइगो किलास कएलहुँ ओहिमे जे भेट गेल से कएलहुँ किछु पढ़नाइ रहै तऽ पढ़ि लेलहुँ लेकिन एतेक बेसी किलाससब नहि रहै लेकिन जेना जेना ई स्मार्ट फोन आगाँ बढ़लै तेना तेना एहिपर ऑनलाइन किलासके सुविधो बहुत भऽ गेलै आओर एहिमे बहुत टीचरसभ आब ऑनलाइन पढ़बै छथिन पहिले तऽ नहि रहै पहिले गामके लोकसब हॉस्टल जाइ तऽ शहरसबमे जा जा कऽ पढ़ै छलै किएकि गाममे तऽ ईसब सुविधा रहै नहि तऽ लोक शहर जाकऽ पढ़ै छलै लेकिन आब कि होइ छै धीरे धीरे आब टेक्नोलॉजी एतेक आगाँ बढ़ि गेल छै कि हमसभ जखन हम ग्रेजुएशन पासआउट कएलहुँ तहन एहिपर ऑनलाइन किलास अएनाइ शुरू भऽ गेल और हम एम एस सी के लगभग किलास ऑनलाइने केलिए ऑनलाइन पढ़िकऽ लगभग हम अपन एम एस सी क्लिअर कएने छी ओकरा बाद एखनहु हम फिलहालमे जे किलास करै छी हम ऑनलाइन करै छी ऑनलाइन किलास हमरा बहुत ज्यादा ही बेनिफिशिअल लगैए आओर आसपास तऽ हमरा कोनो किलासो नहि छै इस चीजके हाइअर डिग्री सबके किलास बहुत मोसकिलसँ ओतऽ भेटै छै तऽ ओकरालए ऑनलाइन तऽ अहाँके कोनो एगो शहरमे छी आओर अहाँके मास्टर कोनो दोसर शहरमे छथि आओर ओ पढ़बै छथिन आओर ओ जे दिक्कत भेल ओहोसब बताबै छथिन तऽ टेक्नोलॉजी बहुत आगाँ बढ़लै स्मार्ट फोन आगाँ बढ़ैत जाइत छै हम तऽ शुरुआत कएने रहौँ एगो फोनसँ जाहिमे बस कॉलिङ्ग होइ छलै लेकिन आइके डेटमे हमर फोनमे सबसँ बेसी किलास करै छी हम कॉलिङ्गसँ बेसी हमर किलासके काज करैए ई तऽ स्मार्ट फोनमे बहुत परिवर्तन अएलै ओहि टाइमसँ आइ टाइममे ई नओ दस सालमे बहुत ज्यादा परिवर्तन अएलै तऽ बहुत नीक छै ई चीज टेक्नोलॉजी हमरासभके जीवनमे बहुत जादा काज करै छै आओर एकर हमसभ उपयोग करै छी ई तऽ बहुत नीक बात छै आओर ई जरूरिओ छै